हँ ठीक छै मिल जेतै कोन लकड़ी लेबै कोन लकड़ी लेबै सागबानके मिल जेतै पच्चीस हजारमे बनाय ऊनाय कऽ सबकिछु लगाय सीसा ऊसा लगाय कऽ मिल जेतै हूँ सागबान लकड़ी कीमती ने लकड़ी भेलै आर किछु लै कऽ छै आर किछु लैके छै हँ गोदरेजो आँय

सब मिल जेतै दोकान पर अइयो ने सब मिल जेतै हम कमार छियै जे बनबबै छियै टेबुल पाँच छओ हजार जैसन बनै कहबै जैसनमे कहबै ओइसनमे बनतै

सिंपलमे पाॅंच छओ हजारमे होइ जायत कि बोललियै

पलङ्ग पलङ्ग लेबै दीवान कोच

सिसो सागबान

ओ अपने जैसन बोलबै तैसने बनतै तऽ बोललौ से अपनेके जे मोन हेतै सिसोके तऽ सिसोयेके सिसोके सस्तामे होइ जायत सिसोके चालीस पैंतालिसके लम सममे होइ जायत

पैंतालीस हजारमे नहि बोललौ सिसोके पैंतालीस हजार सबकिछु लगाय ऊगाए सबकिछु बनाय ऊनाय सबकिछु कए कऽ देबै बढ़िऑं प्लाइ देबै हूँ आर किछु लै कऽ छऽ तऽ ठीक छै सबकिछु लागि जेतै अइयै ने हमरा सँ बात करियै सबकिछु लागि जायत ठीक